सरकारी योजना तऽ हम सभ लाभ उठाबै छी हँ लेकिन अभी तक तऽ नहि उठेलै छी आओर हमरा पड़ोसीमे एक आदमीके इन्दिरा आवास जेकरा प्रधानमन्त्री आवास योजनाके नामसँ जानल जाइ छै ओहिमे दो तीन प्रकारके फायदा जइसे दू तीन लाख रुपैआ सरकारके तरफसँ मिल जाइ छै घर बनाबैके लेल ओहिसँ गरीब लोकके मदद हो जाइ छै कुछ आओर साथमे हुँ आओर जेभी पैसा अपनेके पास रहै छै ओहिमे कुछ अपन मिलाइके मकान भी बना सकै छी है कि न

ओकर प्रकार हुँ ओहियोमे कइ प्रकार है हुँ जेहि चीजसँ हम वंचित छी आओर योजनाके नाम प्रधानमन्त्री आवास योजना छै आओर एहिमे मुखियाके हुँ सहयोगसँ वार्डरके सहयोगसँ ही लाभ हम लोगके मिल पबैया आओर साथमे